हैलो अंजी भैन जी बस ठीक तुस सनाओ अंजी आं कीते दा ऐ ऑटो सौ सौ रपेआ अंजी नेईं ठीक ऐ अज्जकल पेट्रोल तेल बी बधी गेदा ना करी ते लैगे अस पर तुस बोल्लो किन्ने जनें न पंज जनें चलो नब्बे नब्बे जनें लाई लैगे भैन जी ऐ बी बड़ी दूर ऐ ऑटो आह्ला मंग्गा दा बी बड़े पैसे ऐ चलो ठीक ऐ फिर मन्नी गे ठीक